हमरासभके बागवानीमे हमरा विशेष मन लगैए बागवानी करयमे जेनाकि फूलके पौधा भेल नाना प्रकारके फूल लगबैत छी गुलाबके अड़हुलके चम्पा चमेली बेली अनेक प्रकारके फूलके हमसभ बागवानी करैत छी बागवानी अनेको प्रकारके आओर फलमे सेहो जेनाकि आमके बगीचा लगेलहुँ हँ लतामके बगीचा लगेलहुँ लीचीके बगीचा लगेलहुँ नाना प्रकारके जामुन वगैरह जतेक फल फूल अइ तिनकर सभके बागवानीमे हमरा बड्ड मन लगैए हम प्रतिदिन हुनका देखब जे कतेक ओ बढ़लाह हे घटलाह हे की कमी छै की बेसी छै पूरा जलके प्रयोग करब जलसँ पटायब हुनका सीँचब ओकरा बाद हुनका खुरपी लकऽ कमायब कोड़ियाएब ओकरा की जरूरत छै कोन डारिके टहनीके काटैके छै कोन डारिके पूरा बान्हयके छै कनि टुटि गेल एहि सभ पर हम विशेष ध्यान दैत आ बगीचाके हम बहुत शौकीन लोक छी जाहिमे कि नाना प्रकारके फूल लगबै छी फलके पेड़ सेहो लगबैत छी जे हमर औकात अछि हमरा जतेक जगह अछि ताहि हिसाबसँ बागवानीमे हम किछु नहि किछु समय प्रतिदिन देबयके कोशिश करैत छी आओर दैतो छी एतेक कहिके